जैसैकि कुछ लोग यहाँके धार्मिक प्रथासँ जुड़ल गीत कोन हमराके अच्छा लगै छै तऽ हम हमराके नीक नहाकऽ जब हम पहिने मन्दिर पूजा उजा करै लअ जाइ छियै तऽ वहाँ सबसँ पहिले तऽ वहाँ येवला गीत हमे गाबै छियै की हर भोला हर शिव हर हर भोला हर हर शिव यही गीत गाबै छियै आओर ओकरो बाद तब जाके पूजा स्टार्ट करै छियै ओकर बाद कोनो भी पूजाके शिव चर्चा गीत या कोई भी ओकरा बादे स्टार्ट करै छियै इही सब यहाँके धार्मिक यानिकि धार्मिक प्रथासँ जुड़ल गीत सब छै जैसे की गीत गीत यहाँके तऽ बहुत सारा छै अच्छा नीक लगै सकै छै पूजा सबमे बजै छै दुर्गा पूजाके गीत ई सब भी तऽ बहुत ही अच्छा यहाँके धार्मिक गीतसँ जुड़ल छै दुर्गा पूजामे जे सब दुर्गा पूजामे ई सब गीत गावै छै गीत लाले लाल फूलबा तोड़ै लिए ए मैयाँ ई गीत तऽ सब बजै छै तऽ बहुत हमरा नीक लगै छै यहाँके मन्दिर सबमे बजै छै तऽ बहुते नीक लगै छै